रिया ब्रह्मनि संनाय खावनाय बेदर फिसा संनाय खावनायखौ जोङो नायनानै मोजां मोननानै सङो सोलोङो आरो बिनि बायदि बे मा मावो बे माबोरै माबोरै सङो बेखौ जोङो माबायो सोलोङो मस्ला मस्लि देनानै लायो सामब्राम बानलु हायो जिरा मस्ला बायदिसिना देनानै लानानै अमा बेदरखौ सङो जेरै रिया ब्रह्मआ सङो बेबायदि सङो जोङो बेयावनो जोंना फिसाफोरा मोजां मोनो आरो गोथाव गोथाव मोनो आरो जोंनि आलासि दुमसि फैनायफ्राबो बिदि संनानै होबा मोजां मोनो आरो बयबो मोजां होनो गामिनाबो मोजां संथारदों मोजां जाथारदों बिदि होनो ओंखायनो जोङो रिया ब्रह्मनि संनायफोरखौ सोलोंनानै जों मावो दाङो सङो बेबायदि आरो जोङो फिसाफ्राबो गासैबो मोजां मोनजोबो बेबायदि मावनाय दांनाय संनाय खावनाय बांसिन अमा बेदरखौ संनाय देखायो नालाय रिया ब्रह्मआ बेनि थाखायनो जोंबो अमा बेदरखौ बिदिनो गोथाव संनानै जायो आरो मस्ला मस्लि बायदिसिना होफबनानै बिनि मा मा खालामदों बेखौ गासैबो सोलोंनानै जोंबो बिदिनो बानायो आरो ओमफ्राय फिसा फिसौआ गासैबो मोजां मोनो जानो मोजां मोनो आरो गामिनि आलासि उलासि फैनायफोराबो मोजां मोनो आरो बयबो बाख्नायो जों बिदिनो सङै खावै जाहोगोन होननानै सानो आरो जोङो दा बेनो आरो रिया ब्रह्मनि संनाय खावनाय बेदर फिसा संनाय फोरोंनाय मानायखौ जोङो सोलोंनानै जों दा फिसा फिसौजों मोजां मोनजानाय जाहैबाय आरो जों बिदिनो सोलोङो दा आं बेवहायनो दोनथ'नो सानबाय आरो